हलो मैम गुड आफ्टरनून मैम जी आपको बताइए मतलब किसके लिए चाहिए गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए मैम यहाँ पे मतलब एक रूम में दो या तीन गर्ल्स रहती हैं वॉशरूम वगैरह सभी है और खाना वगैरह की व्यवस्था सब यहीं पे मिलेगी एक महीने की लगेगी आठ हज़ार रुपए और साल की बताएँ तो आपको सत्तर हज़ार समथिंग पड़ जाएगी एडवांस में आपको कम से कम अभी दस हज़ार तो जमा करना पड़ेगा एक महीने की पूरी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी ये पेमेन्ट और यहाँ पे जैसे गर्ल्स आएँगी तो या ये रहेगा कि नाइट को आठ बजे के बाद बाहर नहीं जाने देंगे और बाहर रहेंगी तो अन्दर नहीं आने देंगे आठ बजे के बाद यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा जी मैम तो आपके बच्चे का जैसे कितने बजे ये कॉलेज वगैरह या इस्कूल वगैरह रहेगा जी तो इसके हिसाब से तो आपकी बच्ची जल्दी आ जाएगी तो कोचिंग वगैरह भी करेगी ओके पर यहाँ पे खाना वगैरह का है आपको बाहर तो नहीं करना है खाना वगैरह यहाँ पे सब रहेगा पर आपको आपको बाहर से तो नहीं करना है ऐसा कुछ तो सब सुविधा मिल जाएगी एक ए सी भी रहेगा एक रूम में एक ए सी लगेगा सबमें और हर दो तीन रूम के बाद एक किचेन टाइप का रहेगा जिससे आप लोग जैसे रात में बनाना रहेगा तो बना भी सकती हैं खाना पीना ये सभी सुविधाएं रहेंगी उसके लिए हाँ जी ये तो उन्हीं को करनी पड़ेगी उसके हिसाब से बता देंगे कि कितना क्या रहेगा पर पूरा नहीं थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा उनको जमा इस ऐसा रहेगा तो आप अपनी बच्ची को लेके कब आऍंगी जी थैंक यू